ओ तेलके किछु नकारात्मक भी छै जेकि ओ तेल लगेने से किछु एना टाइपके दुर्गन्ध होइत छै जकराकि बढ़िआँ नहि लगैत छै